हाँ कहियौ कऽ कहलहुँ तऽ छैठ पाबनि छै जे सभसँ फेमस छठि छै एतुका भरदुतिया छै तखनसँ आओर कि कहै छै लबान होइ छै भरदुतिया होइ छै सामा चकेबा होइ छै सामा चकेबा खेलमे भाय बहिनके पाबनिके अइमे खेलाइल जाइ छै माटिके सामा बनबै छै सामा बनेलाके बाद गीत सभ होइ छै भायके औरदा बढ़ैवला ओइके बाद एगो वृन्दावन रहै छै बनायल जाइ छै अथी सभके ओ वृन्दावनके हमसभ रोजजे छै खेलाइ छियै ओइके बाद चुगला सभ बनै छै ढ़ोल पिपही जते सभ ई एगो भाय बहिनके पर्व छियै जैसँ भायके आयु बढ़ै छै दिवाली होइ छै दीपावलीमे लक्ष्मी जीके पूजा होइ छै कुमारि ब्राह्मण सभ खुवाओल जाइ छै बहुते तरहक पकवान बनै छै हमसभ सभसँ दीवाली पूजा दिन दीपावली दिना गोबरके दीप बनाकऽ गेटपर जलायल जाइ छै तब फेर जहिया दीपावली रहै छै तहिया पूरा दीप जलायल जाइ छै भगवानके मनेलहुँ पूजा अर्चना आदि इएहे सभ होइ छै ओतऽ ठकुआ जे होइ छै फेमस होइ छै ओ बनै बनबैके तऽ आसान तरीका छै लेकिन ओ जे छै परसादी जखन लागै छै आओर तै के बाद जे छै ओ खायल जाइ छै ठकुआ तखन ओहिमे अलगे मतलब मजा छै तऽ ओ ठकुआ बनेनाइ गहुमके धोइके पिसके ई अखन तखन ओ ओकरा गुड़ दए कऽ बनै सानिकऽ तकर बाद एगो अबै छै ठोकैवला तऽ ओइपर ठोकिकऽ तैके बाद तेलमे दऽ कऽ छानै छियै ओइके बाद जे छै भगवानके सूपमे सभचीज सजायल जाइ छै छठि राना मैयाके ओ लए जाकऽ अपन घाटपर जाइ छै सौंझका अर्घ दिना तब घाटपर गेलाक बाद जे छै ओतऽ हुनकर पूजा होइ छै सभ पानिमे ठार रहै छथिन पूरा सजावट तजावट भेल रहै छै तखन सभ ग्रामीण लोक सभ जाइ छथिन ओतऽ तखन हुनकर पूजा होइ छै पूजा भेलाक बाद जे छै ओतऽसँ फेर सभ डाली सभ समटिकऽ आओर ओहे डालीके लए जाकऽ भ मतलब खायल नहि जाइ छै तखने नहि खायल जाइ छै ओहे डाली लए जाकऽ अपन घर भगवतीके पास आगामे राखल जाइ छै आओर ओ भगवतीके आगामे राखल जाइ छै जखन सुबह होइ छै भोरका अर्घ जखन रहै छै तऽ भोरका अर्घमे ओइमे सँ जे छै चारि पाँचगो पूरी बदलल जाइ छै ओइमेसँ निकालिकऽ आओर दोसर नव नयावला पूरी देल जाइ छै ओ ओ लए जाकऽ फेर जाइ छै ओतऽ घाटपर दै छै घाटपर फेर पूजा होइ छै ओइके बाद औङ्कुरी सभ छीटल जाइ छै तऽ ओहे तऽ छठिये मे तऽ होइ छै हाँ तऽ छैठेमे तऽ होइ छै हूँ

सौझका अर्घ दिना जे छै जे डुबै जे छथिन सूर्य भगवान तखन हुनकर पूजा होइ छै मतलब हाथमे सुपारी लए कऽ जलमे ठाढ़ रहै छथिन तब अपन अपन मोनक बात कहै छथिन हुनका तखन ओतऽ होइ छै पूजा आओर एगो पण्डित जी रहै छथिन उपरमे मतलब पूजा कराबैत रहै छथिन जखन ओतऽ पूजा सम्पन्न होइ छै तखन ओ सौझका अर्घक पूजा सम्पन्न होइ छै सभ अपन डाली लएकऽ आबै छथिन ओइके बाद फेर सुबहमे जाइ छथिन तऽ सुबहमे जखन उगै छथिन तऽ हुनका मनायल जाइ छनि सूर्य भगवानके गीत सभ गाबिकऽ जे अहाँ जल्दी जल्दी उगू बच्चा सभके भूख लागल छै आब तखन सूर्य भगवान उगै छथिन हुनका पूजा होइ छै ओइके बाद भए जाइ छै ठीक छै हम राखै